ओप्पो कंपनी का एक चार्जर लिए थे बहुत अच्छा चला बहुत अच्छा ही उस उसका एक्सपीरियंस है हमने उसको पाँच मिनट अगर लगाते थे दस हमारा दस परसेंट बारह परशेंट आराम से दस बारह परसेंट चार्ज कर देता था और जो भी ऊ चार्ज करता था उसकी क्वालिटी उसका जो भी चार्जिंग शा जल्दी से उसका रिडक्सन नहीं होता था खतम नहीं होता था आराम से जैसे जैसे चार्ज होता था जल्दी से उतना जल्दी से नहीं होता था डिसचार्ज नॉर्मली से हो जाता चार्जर बहुत अच्छा निकला और बहुत ही कम दाम में ही मिला था लेकिन अच्छा ही था आज भी हम उस चार्जर को यूज़ करते हैं उससे अपनी मोबाइल और घरवालों की मोबाइल बगल वाले जो भी हमारे दोस्त यार हैं उसको उंसका उसका भी चार्ज कर देते हैं अच्छा चार्जर का अनुभव रहा है हमें